हेलो हाँ भैया आप श्रीजी होटल से बात कर रहे हो जी भैया मैं पूजा रघुवंशी बात कर रही हूँ भैया वो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है मैं आपको बताना भूल गई कि मैं मैंने अपना पता मकान चेंज कर लिया है तो आप मुझे वो पुराने पते पे खाना मत भेजना आप मुझे नये पते पर खाना भेज देना जी भैया तो आप मेरा पता नोट कर लीजिए जी सास्त्री वार्ड गली नम्बर फ़ाइव जी भैया तो आप इस पते पर मुझे खाना ऑर्डर कर देना जी भैया तो आप मुझे खाना कितने बजे तक भेज सकते हो हो सके तो आप टाइम से खाना भेज देना जी भैया हाँ मैंने बताना भूल गई थी इस घड़ी में आपको बता रही हूँ अब आप वो पुराने पते पे खाना ना भेजना नए पते पे भेज देना जी भैया जी भैया जी